कहल जाइ छै कि स्वस्थ्य शरीरमे स्वस्थ्य शरीरमे स्वस्थ्य मनके वास होइत छै खेल लोकक शरीर आओर मानसिक भलाइमे बहुत रास योगदान दै छै खेलके माध्यमसँ हष्ट पुष्टके सङ्ग सङ्ग लोग तन्दुरुस्त रहै छै एकरामे शरीरके सबटा क्रिया बहुत नीक जकाँ चलै छै तऽ अहाँ एहिमे बहुत रास एहन एहन चीजके फिल कए सकै छी जेना अहाँके फिजिकल फिटनेस मतलब शारीरिक फिटनेसके सङ्ग सङ्ग अहाँके मानसिक सन्तुलनमे भी खेलके बहुत रास योगदान छै कहल जाइ छै खेल एहन चीज छै जकर माध्यमसँ लोक मनोरञ्जनके सङ्ग सङ्ग अपन शरीरके नीक जकाँ ख्याल राखि सकै छै एकरामे अगर खेलमे अहाँ इन्वॉल्व छी तऽ अहिमे कोइ तरहके बीमारीके शरीरमे प्रवेश नहि होइ छै खेलके माध्यमसँ स्वास्थ्यमे जेना शरीरके सन्तुलन होइ छै मानसिक सन्तुलन शरीरमे एकर बाद इन्सुलिनके कमी कभी नहि होइ छै आओर एकर बाद शरीरमे सब तरहकेँ चीजके सङ्ग सङ्ग शरीरके सन्तुलन चाहे ओ वसा सन्तुलन हो फैटके सन्तुलन होइ या आरो बहुत रास चीज छै जकर सन्तुलन खेलके माध्यमसँ होइ छै बिहारमे सरकारके माध्यमसँ बहुत रास योजना या बहुत रास खेलके सामग्री आब संस्था इसकुल सबके सेहो उपलब्ध करा देल गेल छै जाहि माध्यमसँ बच्चा सब खेलमे बहुत रास तरीकासँ प्रवेश लए कऽ खेल सकै छथि आओर खेलके तरफ भी अपन कैरियर बना सकै छथि किआकि वर्तमान समयमे भारतमे या बिहारमे खेलके बहुत रास अवसर छै जे कि युवा ओकर फायदा उठा रहल छै जेना कबड्डी खोखो एकर बाद क्रिकेट फुटबॉल क्षेत्रमे कैरियर भी बनायल जा सकै छइ इएह लए कहि सकै छी खेल लोकक शरीरके सङ्ग सङ्ग मानसिक भलाइके सङ्ग सङ्ग रोजगारके भी अवसर दैत छै